राजस्थान में अगर हम बात करें तो जो लोगों की जो धारणाएँ हैं वो बहुत मिली जुली सी हैं के राजस्थान के अंदर तो बारिश ही नहीं होती है राजस्थान के अंदर तो पानी की बहुत कमी है राजस्थान में ज़मीन बंजर है सूखी हुई है कुछ गलतफ़हमियाँ और कुछ धारणाएँ हैं जो लोगों ने अपने मन में राजस्थान को लेके बनाई हुई हैं परंतु उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पानी की पर्यावरण की बहुत हरियाली है और कोई कमी नहीं है हाँ कुछ ऐसी जगह हैं जो राजस्थान को दर्शाती हैं क्या राजस्थान के अंदर जो आपको रेतीला और रेगिस्तानी इलाका मिलेगा पर पूरा राजस्थान एक सा नहीं है लोगों ने जो मन में अपने धारणाएँ बना रखी है तो उन्हें हम इसी तरीके से बदल सकते हैं ये है कि उनको एक बार आके जब तक कोई इंसान देख नहीं लेता खुद से जान नहीं लेता तब तक उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता लगता या उनको सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन निकालना चाहिए की राजस्थान में पर्यावरण के अगर हम बात करें तो कैसे कैसे बारिश भी होती है हरियाली भी है राजिस्थान में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ बहुत जैसे कि अगर हम माउंट आबू की हम बात करें तो माउंट आबू हमारा राजस्थान में है दूसरा साँस्कृतक भी अगर हम बात करें धार्मिक भी तो काफ़ी धारणाएँ और गलतफ़हमी लोगों के मन में होती है तो वह सिर्फ़ उनकी देखके और समझ के फिर ही दूर हो सकती है हम किसी को क्योंकि बिना जानकारी के लोग धारणाएँ बना लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि उनको वो धारणाएँ दूर करने के लिए जानकारी की आवश्यक आवश्यकता है कि वह पूरी आवश्यकता से उस जानकारी के बारे में जानें कि उसके बारे में क्या है क्या नहीं है फिर कोई उसके बारे में कोई धारणाएँ बनाए